एकवीह मई उणिवीह सौ असी बा॒वीह आगस्त उणिवींह सौ टेहतरि छवीह जैनवरी ब॒ हज़ार पंज सत फेबररी उणिवीह सौ छहासी एकवीह नवंबर ब॒ हज़ार बा॒रहं